हां असां स्कूल जी सभा में पाटिसिपेट बि कयो आहे ऐं इन खे ॾिसंदा बि आहियूं असांजे स्कूल में हर शनिवार जो बाल सभा थींदी हुई जंहिंमें असां डांस प्रोग्राम में रहिंदा हुआसीं सभु साहेड़ियूं गॾिजी करे अलॻि अलॻि गाननि ते अलॻि अलॻि डांस कंदा हुआसीं ऐं जाम मज़ो ईंदो हो असांखे